जय झूलेलाल हा हा बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे नालो आहे मां सुठा खाधा ठाहींदी आहियां जेका महाराष्ट्र जा खाधा आहिनि उसल मिसल वड़ा पाव समोसा दालि पकवान दालि पकवान असां सिंधी खाधो अथव मां सिंधी खाधो बि ठाहींदी आहियां उहो बि ॾाढो सुठो ठाहींदी आहियां

तव्हांखे नाश्ते में वड़ा पाव समोसा पाव मिसल पाव ॾेई सघंदी आहियां खाधे में मंझंदि टाइम ते मंझदि हा हा हा ॾाढा नया सुठा मसालेदार ठाहे सघंदी आहियां

जी जी ॾींहं जो रोटीअ में दालि चांवर साई भाॼी ऐं फुल्को नाश्ते जो तव्हांखे हिसाबु लॻंदो वड़ा पाव ऐं नाश्ते जो मोकिलिंदमि त तव्हांखे हिसाबु लॻंदो टिनि ॾींहंनि जो ॾह ॼणा आहियो न तव्हां न अच्छा अच्छा हिकु ॾींहुं तव्हांखे समोसा पाव ॾियां थी हा त हा हा साई चटणी तीखी चटणी ॿई ईंदव ऐं सुठी नमूने ठहियलु हूंदव तव्हां खाईंदो त वणंदव हा तव्हांजा

हा अच्छा अच्छा हा हा हा ख़्याल न कयो मां सुठे नमूने तव्हांजा ॾह माण्हुनि टे ॾींहंनि जे लाइ त तव्हांजे नाश्ते जा सम्झो घणो करे त हीअं हिसाबु बिहंदो हिकु वड़ा पाव तव्हांखे ईंदो वीह रुपे त उनजो सम्झो हिसाबु कयो त ॾह ॼणनि जो थींदो ॿ हज़ार ॿ सौ हा ऐं जेका मंझंदि जी मानी चओ था उन्हनि जो ॾह ॼणनि हिकु प्लेट ईंदो टीह रुपिया ऐं प्ल्स ॾह माण्हुनि जो थींदो टे टे सौ रुपिया हा वाजिबी आ मुंहिंजो अघु हा हा हा हा हा हा हा ज़रुरु ज़रुरु तव्हां चिंता ई न कयो मां मिठाण में सीरो माल पुड़ो जेको बि चोंदो मां ठाहे ॾिंदी माव ऐं उन जा तव्हांखे ज़रूरु पहुचाईंदमि मां

हा हा हा जय झूलेलाल